हाँ नमस्ते जी हाँ कहिए कहाँ जाना है संगम अच्छा अच्छा और कहाँ से जाएँगी कहाँ से जाएँगी मऊ से अच्छा अच्छा पचास रुपिया है टिकट इलाहाबाद का यहाँ से और और पाँच लोग हैं तो अढाई सौ रुपिया पड़ेगा एक आदमी का पचास रुपिया उसमें से कम बेसी वाली सवाल नहीं होता है हाँ रेलवे का टिकट है इसमें दाल चावल नाश्ता नहीं है कि इसमें से एक दो रुपिया एक रुपिया कम कर दो उसमें से एक पैसा भी कम नहीं होने वाला है

हाँ हाँ जहाँ भी जाना चाहती हैं आप जा सकती हैं चाहे इलाहाबाद संगम जाएँ चाहे दिल्ली जाएँ चाहे पटना जाएँ चहे कलकत्ता जाएँ चाहे बाम्बे जाएँ चाहे पंजाब कहीं भी जाएँ कोई टिकट का दिक्कत तो होबै करेगा न जब बुकिंग कराएँगी पहले से उसका तब आपको रिजर्व टिकट मिलेगा उसका महँगा रेट पड़ेगा और चालू में जाएँगी तो भाई ई न तो जब सीट चाहिए तो आपको दस दिन पन्द्रह दिन पहले बुकिंग करना पड़ेगा पहले टिकट लेना पड़ेगा आपको तब तो मिलेगा सीट ऐसे चालू कंडीसन में तो इसका कोई भरोसा नहीं

हाँ तो सीट खाली रहे सीट खाली रहेगा तभी तो मिलेगा उसके लिए दस दिन दस दिन पन्द्रह दिन पहले बुक करना पड़ता है टिकट को इसमें ऐसा है कि कई प्रकार के टिकट है न चालू लेंगे तो उसका कोई भरोसा नहीं रहेता है कि सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा अगर जो हाँ तो अब संगम नहाने के लिए तो चालू जब कर रखे हैं तो उसका सीट का कोई इतला थोड़ी भी दिए हैं कि नहीं सीटिया दै देंगे ट्रेन फ्री कर सकते है और सीट अगर जो चाहेंगी तो भाई दस दिन पाँच दिन पहले बुकिंग करना पड़ेगा तब सीट मिलेगा नहीं तो उस तरह आप जनरल टिकट लेकर के आप जा सकती हैं नहीं तो बगैर टिकटै का जा सकती हैं जब नहाने के लिए स्नान करने के लिए जाना है तो भाई का रखते हैं तो बगैर टिकट का जा सकते हैं नमस्ते नमस्ते नमस्ते